स्टार्ट कर दूँ हमारे यहाँ पर गणगौर एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जिस में झांकियाँ निकलती है औरतें ये नौ दिन का एक त्यौहार होता है रोज़ अलग अलग तरह की वेशभूषाएं औरतें पहनती हैं ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है इस में हम सब नए नए कपड़े पहनते हैं गणगोरी सिर की पूजा करते हैं नौ दिन तक उन्हें विराजमान कर के अलग अलग तरीक़े से उन की पूजा करते हैं अलग प्रसाद बनाते हैं गणगौर गणगौर बहुत ही पुराना त्यौहार है इस में हम सब एक साथ सुहागन औरतें बैठ कर कथा वग़ैरह करतीं हैं और पूजा करतीं हैं जो कथा कहते हैं जो घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन के पाँव धो देते हैं ये सब कर किया जाता है और जोधपुर में जो भी त्यौहार है वो बहुत ही अच्छे तरीक़े से मनाए जाते हैं और बहुत ही धूम धाम से मनाए जाते हैं गणगौर जोधपुर में रात को गणगौर का बैत मेला लगता है जिस में है ना पुरुषों को आने की इजाज़त नहीं होती है और बैत मारी जाती है ऐसे कर कर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा त्यौहार होता है